ہمارے بہن بھائیوں سے معاملات بہتر ہیں گھر میں سب آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں زیادہ تر بھائیوں كی رائے سے مل كر ہی سب كام ہوتا ہے آپس میں مشورہ كر كے بہن سے بھی صحیح ہے وہ بھی بات كو سنتی ہیں یا وہ جو بات كہتی ہیں اس كو بھی مانا جاتا ہے جو بھی كام جو بھی بات ہے چاہیں وہ دنیاداری كی ہو یا گھر گرہستی كی ہو یا آپس كے رشتوں كی ہو ان سب باتوں كو آپس میں رائے مشورہ كر كے ہی حل كرا جاتا ہے كوئی آپس میں ایسا انتشار یا اختلاف نہیں ہے جس میں زندگی كے كاموں میں یا كسی باتوں میں كوئی پریشانی لاحق ہوتی ہوئے تو اس كے لیے یہ ہے كہ جو بڑے ہوتے ہیں گھر كے ان كو اپنے آپ كو بہت ضبط كرنا پڑتا ہے تب چھوٹے بھائی اور بہنوں سے اپنے معاملات كو اچھا كیا جا سكتا ہے اسی طریقے سے آگے کی زندگی سب بہتر چل رہی ہے ابھی تک